हेल्ल' औ औ चिरांनिनो ओमफ्राय ओमफ्राय मा लामायाथ' आजिखालि बिराद मोजां जाबाय जोंनि मोजां जाजोब्बायलै जोंनि चिरांना औ आगोलनि बायदि नंला आरो लामाफ्रा माने फिक्स जाजोब्बाय दा औ गामि एरियाफ्रावबो दा टाइल्स होजोब्बाय बिदिनो लामा गोदानफोरनाबो मोजां जाजोबबाय दालां होजोबबाय आगोलावथ' दालां गैयामोन ब्रिज जाजोबबाय दालां होजोबबाय आर सि सि दालां जाजोबबाय दा आवगायथ' दंफां दालांसोमोन मोजां नङामोन बायलाबायोमोन दा बायला आर सि सि जाजोबबाय नालाय मोजां जाजोबबाय दालांफ्रा आवगोलनि बायदि नंला आजिखालि लामा स्लिम स्लिम जाजोब्बाय दा आवगोलथ' मोसौ गारियानो जायामोन आवगोलनि गारियाहाय मोसौ गारियानो जायामोन मोजां जाजोबबाय दा मोजां जाजोब्बाय आगोलनि बायदि नंला दा उन्न'तिया डेभलपसिन जाबाय साबसिन जाबाय गासैबो जोंगा मागा जाबाय गारि घड़ा फैजोबबाय औ

औ डेभल'पसिन जाबाय दा जेरावबो जोंनि जायगा बे बेवहायबो फुरा डेभल'प जाबाय आगोलनि बायदि नंथारला साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय देह देह दोननोसै